اردو زبان کی کچھ منفرد خصوصیات یہ ہیں کہ اردو زبان کی بولنے کا طریقہ اور تلفظ کافی مختلف ہے اور زبانوں سے اردو زبان میں آپ جس طریقے سے بولتے ہیں وہ کافی بہترین ہوتا ہے اس میں مٹھاس اور پیار دکھتا ہے جو پیار آپ کو پیار محبت آپ کو اردو زبان میں دکھتی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں دکھتی ہے اردو زبان خود میں ہی بہت ہی عمدہ زبان ہے اردو زبان کے آپ کافی سارے فائدے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں کوئی الفاظ بولنا ہو تو وہ کئی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے مگر ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ اردو زبان میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ صحیح اور سٹیک کس کس لفظ سے کس لفظ سے صحیح اور سٹیک ہوتا ہے اردو زبان میں کافی چیزیں بولی جاتی ہے جو ہمیں دل سے اور سکون سکون دیتی ہے اور ذہن میں ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اردو زبان سے اردو زبان سے ہم کافی اچھے سے لوگوں کو اپنا دل کے حال بتا سکتے ہیں اور بھی کسی طرح کس سے ہم اسے بیاں کر سکتے ہیں وہ کافی بہترین طریقہ ہوتا ہے اپنی دل کے اور ذہن کے خیالات کو بیاں کرنے کے لیے